सावस्रि बिथोननि सेक्ट'राव जानाय जेनेबा क'क्राझार सिभिल हस्पिताल बा दत'मा सिभिल माबा दत'मा ओरैनो माबा हस्पिताल दा बेमारि नायग्रा डक्ट'र सोरबा थायो सोरबा थाया डक्ट'रानो बबेबा दत'मा बायदियावथ' एखम्बा नागिरबाबो डक्ट'रखौनो मोन्नो थाङा दा एखम्बा सासे डक्ट'रजों नायजानोसै जोङो मोजां जानोसै आर दाना एखम्बा आरो चेक खालामनायनि उनाव चेकाप खालामनायाव थांनायाव दानिया बे डक्ट'रखौ मोनला दस्रा डक्ट'रा नायनोसै दाना बेफोर बायदियावबो जोंहा एसे जेंनाया फैयो जेंना सोमजियो आरोखि जोंनाव माबा बेमारिफोरनाव दा बेनि थाखाय आरो क'क्राझारफ्रावबो बेबायदिनो सोरबा सासे डक्ट'र मोजांखौ नागेरोबा डक्ट'रजों नायजाखाबाय प्रेसकेप्सन टेस्केपसन मुलिफोरखौ जाबाय दानिया दस्रा डक्ट'रजों साननै सानथामनि उनाव जों दस्रा डक्ट'र मोनबाय डक्ट'र गैयैआव दा बिनि थाखायबो जोंहा बिराद खथि आरोखि जोंनि बेमार आजार जानायफ्रा दा बेफोर बायदिया बिराद गिथावना आरो जाबायबो जाया नङा सोरबा डक्ट'रा मोजांनि हरबाय प्रेसक्रिप्सन लिरनानै सोरबा डक्ट'रा बिदिनो हो बेखौथ' आं हाया होन्नानै जेनेबा रिलिस खालामहरबाय बङाइगाव माबे लवार आसाम दा आरो सोरबा लवार आसामनो आं हाला सोरबा हजों गुवाहाटिआव फाथाय हरो दा बेफोरबायदिया अनेख समयसा जाफैनानै दं दा क'क्राझार बायदि आवनो थांनाय बोसोरसे जाबाय जोंनि गामिनिफ्रायनो ओरैनो फिसाल' एक्सिडेन्ट जादोंमोन दा बेफोरखौनो क'क्राझारआव लांनानै दा बेखौ क'क्राझारावबो हायाखिसै क'क्राझाराव हायैनि दा लवार आसामाव लांदोंमोन लवार आसामाव दा नायबाय एसे मोजां जादोंमोन बेराफारसे आरो उनाव मा जाखो रंग ट्रिटमेन्ट बा दस्रा मुलि थुलि होनानै दा बेफोरखौ एसे खहा खालामनाय जादों दा बेनि हा खहा खालामनाय माने बेखौ हाला होन्नानै गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आव लांनाय जादों दा मेडिकेल कलेजनिफ्राय हजों नायबाय नायै नायै नायनानैथ' मोजांआनो जादोंमोन बेसारा आरो मोजां जाबायमोन सम सम मोजां जायो सम सम दा रं ट्रिटमेन्ट होन्नांगौ ना फोथैखानाय होन्नांगौ डक्ट'रफोरनिबो बे मोनसे गिथावना आरोखि जोंनि बुजिनायाव दा बेयो गुवाहाटि माबायावनो थैनानै फैनाय जादों आरोखि दा बेखौ जों मोनथियो डक्ट'रफ्राबो सोरबा माबा होनांगौखौ औ माबा होफ्लाङो दा रं ट्रिटमेन्ट जानाया जों बेखौनो बुजियो सासे डक्ट'रआ मोजां लिरनानै हरनानै आरो बे डक्ट'रखौ मोना फालानो आर दस्रा डक्ट'रआ दस्रा लिरनानै होनायावनो बेफोरबायदि रं ट्रिटमेन्ट जायो नामा जों बेखौ बुजियो आरोखि जों बेखौनो बुजियो तारमानि डक्ट'रखौ जों मोनबाय थाजानो लुबैयो नाथाय डक्ट'रखौनो दस्रा दस्रासो मोनोबा जों बेफोरखौनो नायजानायाव माने रं ट्रिटमेन्ट होन्नानै सानो